हलो हा जी जी विजय जी जय झूलेलाल दादा मूंखे विवो वी ट्वेंटी सेविन फ़ाइव जी मोबाइल खपे तव्हां वटि अवेलेबल आहे हलो जी जी हा हा त न दादा मां मुंहिंजे हिक फ़्रेंड वटि आहे न हीअ फ़ोन आहे न मूंखे थोरो सुठो लॻो तॾहिं इन जी एडवर्टाइज बि मूं ॾिठी आहे त मूंखे इहेई फ़ोन खपे विवो वी ट्वेंटी सेविन फ़ाइव जी अच्छा हा अच्छा अच्छा

जी जी अच्छा अच्छा त दादा ही मां खे ई एम आई ते वठिणो हुजे त ई एम आई फ़ेसिलिटी मिलंदी हिन ते जी जी अच्छा अच्छा

अच्छा दादा हिन में चार्जर गॾु ईंदो आहे की पाण खे अलॻि सां वठिणो पवंदो आहे

जी जी

अच्छा हिक ॿ अच्छा पर दादा ई एम आई कराईंदासीं त हू हेडफ़ोन गिफ़्ट न मिलंदो न अच्छा हेडफ़ोन खपे त पाण खे कैश भरिणा पवंदा न अच्छा हेडफ़ोन खणंदासी पंजवीह सौ भरिणां पवंदा ओके दादा त मां ए न रुबरू तव्हांजी दुकान ते विज़िट कंदुसि तव्हांजी दुकान घणे बजे ताईं खुलियलु हूंदी आहे दादा ओके ओके दादा त मां रुबरू अचांव थो वठणु ओके जय झूलेलाल